नहीं ठीक ठीक ठीक ठीक नमस्ते हाँ सर मैं इतिहास के बारे में पूछना चाहती है त्योहार क्यों मनाए जाते हैं

राष्ट्रीय त्योहार क्यों मनाए जाते हैं

कौन कौन हाँ हं

हाँ अच्छा यह पन्द्रह अगस्त किसलिए मनाया जाता

अच्छा ये छब्बीस जनवरी क्यों मनाई जाती

अच्छा अच्छा और

हाँ हाँ

अच्छा

हाँ हाँ तो मैम नमस्ते